मूंखे मुंहिंजे सिहत जो धियानु रखणु तमामु वणंदो आहे मूंखे जेकॾहिं का तक़लीफ़ थींदी आहे त मां दवा गोरी न वठंदी आहियां पर घरु इलाजु कंदी आहियां जीअं त मूंखे पंधु करणु वणंदो आहे पंधु सिहत लाइ जाम सुठो हूंदो आहे जेकॾहिं मां पंधु करणु बंदि कंदी आहियां त मूंखे शरीर में त्रि थींदी आहे ऐं जॾहिं मूंखे लॻंदो आहे जो मुंहिंजो वज़न वधी वियो पेटु ॿाहिरि अची वियो आहे त मां उनजे लाइ कंहिं जिम में न वेंदी आहियां काई गोरी दवा न खाईंदी आहियां मां गरम पाणीअ में लीमो माख़ी विझी करे सुबुह जो बि हिकु गिलासु पीअंदी आहियां ऐं राति जो बि हिकु गिलासु पी सुम्हंदी आहियां जंहिंसां मुंहिंजो पेटु मस्तु अंदरु थी वेंदो आहे ऐं मूंखे घर जो कमु करणु जाम सुठो वणंदो आहे छो त जेकॾहिं असां कमु कंदा रहंदासीं तॾहिं शरीर में ताज़गी रहंदी आहे ऐं तंदुरुस्ती ईंदी आहे